ہیلو کیا آپ سویگی سے کسٹمر کیئر سے بات کر رہے ہیں میں صابیہ امان بات کر رہی ہوں آج صُبح میں نے چکن بریانی منگوائی تھی چکن بریانی تو مجھے آدھے گھنٹے میں مل گئی تھی اور وہ اچھی بھی تھی لیکن آپ کا جو ڈیلیوری بوائے آیا تھا وہ اُسے ڈیلیور کرنے وہ بہت بدتمیز تھا میں نے اُس سے پیسے کے بارے میں پوچھا تو وہ مجھ سے بدتمیزی کر نے لگا اور چلا چلا کے بولنے لگا اُس کا جو اُس کی عادتیں اچھی نہیں تھی وہ زور زور سے بول رہا تھا میں اُس کے آس پاس اپنے آپ کو محفوظ محسوس نہیں کر رہی تھی تو میں نے آپ سے یہ التجا ہے کہ آپ جو بھی اپنا ڈیلیوری بوائے رکھیں اُسے دیکھ کے رکھیں اور اُس کے کو دیکھ کر کے رکھیں اور اُسے سمجھ کے رکھیں ایسے نہیں کہ وہ جا کر کے کسٹمر کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگے تو آپ اپنی جتنی بھی ڈیلیوری بوائے کو رکھیں تو اُنہیں اچھے سے رکھیں اور اُن جو آج آیا تھا اُسے آپ سمجھائیں کہ ایسے نہیں کرنا چاہیے بدتمیزی لوگوں کے ساتھ